बिबार गायो बिबाराथ' बारो दाथ' गैला एसे बारहांफिनबाय आरो दा बिबारा दासो बारगासिनो दं माबा खरानखायनो थैलांजोब्बाय दा थांफिनगोनखोमा अखा हाब्ला फोथांजाफिनगोन आरो गायदेरलायगोन बिदि आरो थुलुसि फुल दाउदै आरो माबा माबि जाथ्रासि माबा बाथौआव होनाय बिबारफोरखौ गेन्दा फुल आरिफोरखौ गायो आरो गोमोबो बारो गुफुर बारो गोथांबो बारो गलाबफोर बायो गलाबफोर गलाब बिबाार गायब्लाबो गलाब बारो गलाबआनो साबसिन जागोनआ गलाब बिबारा साबसिन जागोन आरो ए आं मिथिया आं गायनायखौ बे गेन्दा फुल थुलुसि फुल दाउदै पाते गाजाबो दङ बेथ' बारा ओइ गलाब फुल दं आरो जोलैया गामियावनो जायनावनो नुयो बेयावनो लाबोयो बायनाय जाया आरो गायनो लुबैयो दा जोंहा न'बो हायाखै आरो सोलायफिननांगौब्ला गायजेननाय सिजौआनो दङ दाबो आगोलाव ब्रह्ममोन नालाय बावाखै बाथौआव हाबनाया फिसाज्ला हाबा जानायफ्रायसो बाथौआव हाबाब्ला हाबा जाया होननायखाय गायब्रबनानै रायजोआव हाबनांबाय नङाब्ला ब्रह्मसोमोन ओमफ्राय दा बिदा फंबाय सानैल'सै बयबो हाबजोब्बाय हाबनांबाय सानैजोंथ' रायजो जानो हाया जाखिनि दं मालाय साखि मोनबाय उदालगुरियाव थांबाय रौतायाव थाहैबाय बोसोर मोननैयानो बोसोरबा बर' बाबुआव अफिसार मोननायानो उदालगुरियाव थांबाय दा सानैल' थाबाय गेजेर सानैल' बेयावनो थानांबाय आरो नङाब्लालाय ब्रह्मसोमोन